اظہار کے لحاظ سے تخلیقیت کے لحاظ سے اردو زبان ایک ترقّی یافتہ زبان ہے یہ ملک کے مختلف خِطّوں میں بولی جاتی ہے اس کے علاوہ دنیا کے مختلف ممالک میں اس کے بولنے والے موجود ہیں جہاں تک سوال یہ ہے کہ اس اس زبان کو کس نوع کے چیلنجز درپیش ہیں تو ایک تو یہ کہ یہ محاکمہ جاتی امور کے لیے استعمال کم کم کی جاتی ہے خاص علاقوں میں یا کسی خاص ملک میں اس کا استعمال ہے دوسری یہ کہ جو موجودہ دنیا میں اختراعات ہیں سائنسی اختراعات ان اختراعات کی یہ زبان نہیں ہے اسی طرح جو ڈیجیٹل میڈیمس ہیں ان میں اس زبان کی نمائندگی دیگر ترقّی یافتہ زبانوں کی بہ نسبت کم ہے اس لیے ضرور ہے کہ اس زبان کی نمائندگی الگ الگ میڈیم میں بڑھائی جائے خاص طور سے انٹرنیٹ پر جو مواد اردو زبان میں ہے شاعری کا مواد یا ادب کا مواد تو کسی حد تک آ گیا ہے لیکن زندگی کی جو دیگر ضروریات ہیں اور جو علم کے دیگر شعبے ہیں ان سے متعلق وافر معلومات انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہیں جو کہ ایک بڑا چیلنج اس زبان کے سامنے ہے تو اس زبان کے جاننے پڑھنے لکھنے والوں کی یہ بنیادی ذمّہ داری ہے کہ اِس زبان کی نمائندگی کو ڈیجیٹل میڈیمس میں زیادہ سے زیادہ بڑھائیں